तुमी म्हाका जी एस टी रजिस्ट्रेशनाच्या प्रोसेसा बद्दल विस्तारान सांगूंक शकता फ्रिलांसींग म्हणून म्हाका म्हजो बिजनस घालूंक जाय सुरवातेक तर दुकुमेंत कितें लागतलें रजिस्ट्रेशनाचो प्रोसेस किदें वेळ कितलो लागतलो हाचे बद्दल म्हाका मातशी तूं म्हायती जाय आशिल्ली

बिजनस गोल्स म्हणल्यार सुरवातीक इनवेस्टमेंट जर इतलो आसा इतल्या कॅपिटल इनवेस्टमेंटांतल्यान गुंतवणुकींतल्यान जर हांव तो बिजनेस सुरू करता जाल्यार पयल्या वर्सा म्हाका बी कितें जी एस टीचो टॅक्स लागतलो वा ताचेर म्हाका परतावो बीन मेळटलो मागीर फुडें रिफंड मेळटलो आनी रजिस्ट्रेशना खातीर दुकुमेंत कितें जाय पडटलें आनी तें हांव खंय रजिस्टर करूंक शकता